आमकां मलेरिया आनी डेंगू ह्या रोगां पसून आडोवपा खातीर सगल्यांत पयलीं म्हणल्यार सगल्यांत पयलीं म्हणल्यार आमी जो मच्छराचो टायम आसा असो त्या मच्छराचो जो टायमींग आसा पय तो सदांच सांचो आसता चडसो सांचो आसता सांज जाली की तांचे भोंवपाचें स्टार्ट जाता लायक स वराचेर सात वराचेर तांचे चड ट्रेवल्स तांचे चड ट्रेवलींग आसता चड ती भोंवतात चड तीं भायर येतात ह्या कारणान आमी ह्या वरांचेर मातशे घरांत रावपा जाय स ते सात वरांचेर आमी घरानूच रावपा जाय भितर अशें म्हाका दिसता नाजाल्यार एक तर आमी भायर वता जाल्यार आमकां कितेंय हालचाल करीत रावपा जाय हालचाल म्हळ्या तांकां आंगार बसपा दिवपा जायना जळेरांक आमी जेन्ना भायर वतात पळय तेन्ना आमकां फूल क्लोत्स म्हळ्यार फूल आंग कवर करपी कपडे घालपाक जाय मिन्स सामके लूज कपडे घालपा जाय सो ते किदें जाता आमचे हात फूल कवर करपा जाय त्या कपड्यांनी फूल पांय कवर करपाक जाय आनीक भायर वतना आमी सदांच तें ओडोनील आसतात सदांच तें किंवा ती क्रीम मेळटा ती एक लावन वचपा जाय जाल्यारूच आमकां मातशें जळेरां कडच्यान मातशें पयस रावपा मेळटलें जळारां काय आमचीं फाट सोडची ना ओबवियस्ली बट आमकां जळेरां कडच्यान फाट सोडपाक जाय सो आमकां हे पद्धती पाळच्योच पडटल्यो आनी सदांच आमी न्हांवपाक जाय मेन थींग न्हावले म्हणटगीर आमकां आमच्या आंगान जे किदें डस्ट बसला नाल्यार किदेंय किदेंय असो फ्लू बसला तो मातसो वता सो ताजे कडल्यान ते पाळ्ळे की आमकां मातशे दुयेंसा कडल्यान पयस रावपा मेळटा आनीक आमी पांयांक सदां सोक्स घालपा जाय पांय सुद्दा फूल आमी कवर करपा जाय पांयांक सुद्दा लागपाक दिवपाक जायना मच्छरां आंगांक आंगांक खंयच लागपा खंयच लागपा दिवपा जायना आमी मच्छरां आनीक सदांच गरम उदक पिवपा जाय तो तुका ताप येता जोर येता तो मातसो निवळटलो आनीक मातशी तुका मदत मेळटली इफ चडूच जोर येता ताप येता जाल्यार आमी डॉक्टरा कडेन वचपा जाय चॅकअप करपा जाय सगलो चॅकअप केले की आमी शुवर जाता की आमकां डेंगू मलेरिया आसा काय ना तो आनीक सदांच आमी ह्यो गजाली सुद्दा दुसऱ्यांक सांगपाक जाय दुसरी सुद्दा दुसऱ्यांनी सुद्दा ह्यो गजाली पाळपाक जाय आनीक अशें अवेरनेस क्रियेट करपा जाय दुसऱ्यांक सांगपा जाय की बाबा कपडे फूल घाल क्लोथ फूल कवर करपाची कपडे घाल क्रीम लावन भायर वच नाजाल्यार ओग्गी एकच कडेन बसून रावनाका एकूच कडेन जर तर बसून रावलो जळारां येवपाच्या टायमार जाल्या तुका ती खातात तुका तीं तुका तीं त्रास करतलीं सो आमी ह्यो गजाली मातश्यो पाळपाक जाय ह्या दिसांनी डेंगू मलेरिया सद्द्याक जोर जो आसा तसो सद्द्या मातसो पसरिल्लो आसा ते मातशें कमी करपा खातीर आमी ह्यो गजाली मातश्यो पाळपाक जाय